आङो बेंथल बाजाराव दाखालि बिस्तिबार बारआव जेकेट गांसे जा मोजां बायदों दै बिराद मोजांखामोन दाबो आरो जेबो जायाखै कालाराबो जा मोजांखा इसे गोसोम कालारा गोसोम आरो ओमफ्राय सिङाव स्प'न्ज दङ जा मोजां गाननोबो एकदम आङो बेखौ मोनफ्लांनानै बेसे गोसो जा मोजां मोनथारदों बे जेकेट गांसेखौ आं बेबायदि जेकेटखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना जेबो जायाखै दाबो बोसोरथामसोआ गानजाबावखायो आं दा बेखौ जेरावखि थाङा बेखौ गानलाङो आरो आं बे जेकेटखौ मोननायजों बिराद फुर्ति मोनो आङो गान बाजिना नायनाय एखदम फुङाव गाननाय हाब बिराद मोजां मोनखादोंलै आं बोरैदि मोनफ्रांखो आङो बे जेकेटखौ फास्स'ल' लादों जेकेटआ फास्स'जोंनो मोनदों आं गानफाम गानफाम सुफाम सुफाम हाद्रि नांफां नांफां मेल्ला बुस्रिबाय थाखायोलै आं आरो बेबायदि जेकेटखौ मोननाय नंला नामा लै आङो नंबाय थाखायो आङो दा आं बेबायदि जेकेटखौ मोनबावबा गांसे लाबोबावथारगोन आङो बाराबा दा इसे उनाव नायहैफिनबावनोलै आं इसे गोजां बोथोरबो फैखाबाय दा आं बेखौनो नोगोद फसायनानैनो लाबोखाथारदों आङो बे जेकटआ फास्स' थाखानि मोनदों साल्ला हामथारदों नंखाबाय आङो जा आराम गानोलै आङो सिङाव गस्ला फिसा गानदेरदो बास बेखौल' गानदो जेबो गोजांलाबो जा मोजांमोनलै आरो दस्रा दस्रायाथ' जोरबावाखिसै बेल' जोरदों आंनिया बे जेकेटआ दस्रा जेकेटाथ' क'तबो दंमोन क'तआ ओइ गैला बेसो उन बावमोन दा बेखौनो बिराद जथ्न' लानानै गानबाय थायो बे जेकेट गांसेखौ आयै माबादि मोनफ्लांखोथाय आङो